जी मेरे हिसाब से तो क्या मैं सुझाव हूँ मैंने तो बस एक दो बार ऐसे चिड़ियाँ देखे हाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा कि इनमें इन जो पक्षियों पे रिसर्च वालों को उनपे उनको देखना चाहिए और इनको अपने रिसर्च में शामिल जरूर करना चाहिए इनसे नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि ये अपना व्यवसाय कैसे रखते हैं कैसे ये अपनी जीवनशैली को जीते हैं कैसे ये बच्चों का ध्यान रखते कैसे ये उनका पालन पोषण करते हैं ये रोज़ पूरे दिन सिर्फ उड़ते ही रहते है या कहीं रुक के कुछ खाते पीते ये क्या खाते हैं ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ ये सभी इनमें शामिल होने चाहिए